हमारे बेगूसराय क्षेत्र में बहुत सारे क्रिकेट क्लब हैं जिनमें बी आर सी सी फिर उसके बाद बेगूसराय किरकेट क्लब नागदा इस्पोर्ट फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे खेल का भी मतलब अधिक है जै जाता है कि जैसे कि फुटबॉल हॉकी भॉलीबॉल अनेक प्रकार के मतलब इस्पोर्ट कोटा के द्वारा हम लोगों को बहुत सारे और फिर उसके बाद जैसे हम लोग एकेडमी में रहते है एकेडमी में बहुत सारे सुविधाएँ मिलते हैं बच्चों को ऐसा नहीं कि मतलब हम एकेडमी में हैं किसी तरह का सुविधा नहीं है बहुत अनेक तरह की सुविधा मिलती है फिर उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं स्पोर्टमेन्ट्स के नाते एक हम लोग अपने बेगूसराय ज़िले में जहाँ का है जहाँ का है वहाँ बहुत मतलब बहुत बरा भव्य राजस्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं नाइट उसमें नाइट में बहुत सारे अनेक अलग अलग इश्टेट का भी मतलब एंट्री हम लोग देते हैं फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेयर बड़ा बड़ा प्लेयर खेलने के लिए आते हैं जैसे हो गया रणबीर बनारस बिट्टू मैक्सी रवीश राणा बहुत सारे खिलाड़ी है जिनमें मतलब फिर हम लोग कराते हैं आखिर तक मतलब फाइनल तक हम लोग मैच लेके जाते हैं जैसे मतलब पिछली बार हम लोग टूर्नामेंट कराए थे श्री श्री क्रिकेट टूर्नामेंट नाइट उनमें मतलब इ समस्तीपुर फाइनल जीती थी रनर हुए थे अपना खगड़िया की टीम बहुत सारे ऐसे हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं इस बार भी टूर्नामेंट हम लोग कराएँगे और आगे से भी मतलब जैसे होता है मतलब हम लोग बेगुसराय क्षेत्र में बहुत सारे मतलब एस्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं जिनमें मतलब बड़ा बड़ा नाम भी है जैसे मुरारी भैया हो गया मुरारी भैया हो गया जिसमें मतलब राहुल हो गए हैं फिर उसके बाद ई रणबीर राणा हो गए अनेक प्रकार के मतलब बेगूसराय में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उतना को बहुत हैं फिर बेगूसराय इस्पोर्ट का भी मतलब जैसे होता है मतलब बेगूसराय मतलब के लिए मतलब अपना बहुत मतलब सब दिलचस्प रखते हैं अपना किरकेट के मतलब प्रेम है यहाँ तो मतलब खेल बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी बेगूसराय के अंदर सब किरकेट मतलब इस्पोर्ट्स में बहुत लगाव रखते हैं बहुत ज़्यादे